आसामा बयनिख्रुइबो दोरोंआरि होन्नानै बुङोब्ला मोनसे गोग्गाथाव आसामाव दोरोंआरि बानायनाय गोबां रोखोमनि जेखाइ खबाइ नांगोल जुंगाल मोसानायनि बिथिंआव खेराइ मोसानाय दाव थै लोंनाय मोसानाय बायदिखौ जों मोननो हायो बेनिखायनो आसामा बयनिख्रुइबो दोरोंआरि हारिमुनि नेम खान्थिफोरखौ फालिनानै दासिमबो सोलिनाया जोंनि आसाम राइजोआव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनो जेरै बैसागु बोथोराव बैसागु फालिनाय मागो फोरबोआव मागो फालिनाय बायदि खाथि गासा बेफोरखौ जोंनि आसाम राइजोआव दोरोंआरि नेम खान्थि हिसाबै गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो आरो दासिमबो फालिबोनायखौ नुनो मोन्नाय जायो